ओइ बोराइ बहा दङ नोंलाय मा न'आव मा एसां खामानि दङ नों बहा बेरायबाय थादो नोंलाय नों थाब फै नों न'आव थाब फै

र' आरो फायनाय समाव फायनाय समाव माबा बजार खामना लाबो माबा आलु माबा पियास आरु फानलु जोब्बायनो दख' नुवाखै नोङो जोब्बायनो नों फायनाय समाव जोब्बाय जोब्बाय बि गथ' गथ'फोरखो टिफिन होनायाव माबा माबि बैखालि आर' आलासि फैनायावनो जोब्बाय अ आलु पियास फानलु आरु ओइ माबा बे नों नों जा मोजां मोनो बेखौनो लाबोब्लानो जागोन

अ अ अ लाबबानो जायो नों नों सिगाङाव न'आव फै न'आव फैनानै उनाव जों सानैबो थांगोन इयाव दे जागोन दे न'आव फैनानै थांब्लानो जागोन माबार फै आरो अ अ अ फायनाय समाव मना गांसे बायना ला

अ जागोन ओइ दे दस थाखासो लागोन बायना लाबानो जायो

ओ ओ जागोन दे